हेलो जी सर जी सर अमन बात कर रहा हूँ मैं जी आप जी ग्वालियर जी सर मुझे एक कौलेज के तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था जिससे मुझे सर बाय रोड ड्रायभ करनी है बाइक से प्रोजेक्ट के काम से जा रहा हूँ तो सर मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था तो मुझे एक एक महीने के लिए बाइक रैंट पे चाहिए थी आपकी

जी मेरा फ्रेंड है एक

नहीं फर्स्ट टैम है मेरा

नहीं अकेला ही हूँ मैं तो अभी

अच्छा हाँ सही बात है हाँ बिलकुल

बिलकुल हाँ समझ गया मैं

ओके बाइक बाइक किस कम्पनी कि है सर अच्छा कैवरेज ऐभरेज वगैरह कुछ ऐसा कुछ जान सकता हूँ मैं हाँ सही बात है तो आप ये प्रौसेस बता दीजिए मेरे को कुछ क्लियर ठीक है तो फिर मैं आपको औफीस पे आकार विजिट करता हूँ है ना

ओके थैंकयू सर हाँ बिलकुल ठीक है सर